ہمارے علاقے میں بہت سارے رسومات منائے جاتے ہیں اور ان رسومات میں سیاح بھی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے ہمارے علاقے میں سر سید ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت دھوم دھام سے ہم لوگ اپنی سر سید ڈے سیلیبریشن کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی سیاح آکر اس کا حصہ بن سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے پندرہ اگست ہوتا ہے اور چھبیس جنوری بھی ہوتی ہے اے تو ان سب میں بھی آ کر کوئی کہیں سے بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسے ہی اور ہمارے یہاں کے علاقوں میں جیسے شادی ہوگئی شادی میں تو ولیمے کی جو رسومات ہوتی ہیں جو رسمیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی یا پھر اسی طریقے سے عقیقے کی جو رسمیں ہیں عقیقے میں بھی اگر کوئی سیاح اس کا حصہ بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے ہی کے اندر جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی کئی ساری رسمیں ہوتی ہیں جو جس میں وہ لوگ کیا نام ہے سیاح کو حصہ بننے میں کوئی قباحت کی بات نہیں سمجھتے ہیں اس لیے مطلب ان کے یہاں بھی ایسی رسمیں ہیں جیسے شادی کے سے پہلے ان کے یہاں تلک ہوتی ہے یا پھر شادی ہوتی ہے تو تلک وغیرہ میں بھی وہ سیاح کو حصہ بنا سکتے ہیں اس میں یا سیاح حصہ بن سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے